हम अपना फ़ोटोग्राफ़ड़ एश्टेडियो जो जाते है और हम अपनी फ़ोटो ये बनाते हैं तो उस फ़ोटो बनाने में हम लोग कई निगेटिव फ़ोटो बनाते हैं कई सादा फ़ोटो बनाते हैं कहीं रंगील फ़ोटो बनाते हैं तो बनाने वक़्त यही होता है कि जो जिसको अच्छा अच्छा से तो हम लोग तो निगेटिव फ़ोटो बनाते हैं ताकि सेम टू सेम देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लोग निगेटिव फ़ोटो बनाते हैं और कई बार हम लोग रंगील भी फ़ोटो बनाते हैं ताकि जिन सबकी फ़ोटो उस अच्छा लगता है इसलिए हम लोग रंगील फ़ोटो